आंनि मेथाइ खन्नायानो जादों आं बांसिनै मेथाइखौ मा होनो हारि माहारिनि मेथाइ खन्नाय जायो आरो जेब्ला जोङो स्कुलाव थाङो बे स्कुलाव थांनाय समाव जोङो जे जोंनि हारिनि मेथाइ जि जन' गन' बे मेथाइखौ बांसिनैनो रोजाबोमोन जोङो जेब्ला ओह स्कुलाव थाङो बे इस्कुलाव थांनाय समाव जों लामा लामा गेले गेले थांनायाव जों मेथाइ रोजाबै रोजाबै थाङोमोन बिदिनो जोङो उम बायदिसिना मन्दिरफोराव थांबोला बायदिसिना मिटिंफोराव थांबोला गोबां मेथाइ खन्नायफोरखो खोनायै खोनायै आं बिदिनो माने मेथाइखो माने खन्नाय जाबाय आरो माने खन्नो मोजां मोनो बिदि आरो जि जों मिटिङाव थांबोला जे मेथाइ खनगिरिफ्रा बुं ओह बिराद मोजां मोजां खन्नानै देखायोना बेनि थाखाय आं मेथाइखौ खन्नो मोजां मोनो बांसिन्नो जोंनि बर'नि मेथाइफोरा उम माने सुरबोगोनां आरो माने मिनिं गोनां जायो बेनि थाखाइनो आं मानो मेथाइखौ खन्नो मोजां मोनो आरो बांसिन जोङो माने मेथाइ खन्नायाव माने आङो बाथौनि मेथाइखौबो खन्नो मोजां मोनो ओमफ्राय बाहेरा ओरैनो बायदिसिना मेथाइखौ खन्नो मोननो खन्नो मोजां मोनो आरो माने उम मेथाइखो जोङो आङो माने बांसिनो उम बाथौनि मेथाइखोसो खन्नाय जायो आरो आं माने मोनसे आं बाथौनि मेथाइखौ खन्नो सानदों गिबि लामा दिन्थिगिरि आफा नों सोरजिगिरि गसाइ नों राहानि गिरि गिबि लामा दिन्थिगिरि आफा नों सोरजिगिरि गसाइ नों राहानि गिरि गोरोन्थिया जालांबाय आफा सोरजिगिरि साजाखौ मोन्नांबाय आफा सिरि सिरि आलाइ सिलाइ जानांबाय सुबुं माहारि आफा अनसायदो सोरजिगिरि गिबि लामा दिन्थिगिरि आफा नों सोरजिगिरि गसाइ नों राहानि गिरि गसाइ नों राहानि गिरि गोरोन्थिया जालांबाय आफा सोरजिगिरि साजाखौ मोन्नांबाय आफा सिरि सिरि आलाइ सिलाइ जानांबाय सुबुं माहारि आफा अनसाइदो सोरजिगिरि अनसाइदो सोरजिगिरि बे मेथाइखौ आंनि मोजां मोनो बांसिन रोजाबनो आरो मोनसे जों जेब्ला आर'ज खालाम खाङो अब्ला जोङो जामु आर'ज लायो बे जामु आर'जखो बांसिन मोजां मोनो आरो खन्नो जामु आर'जखौ आं जामु आर'ज मेथाइ खन्नो लादों